घरमे भोजन अच्छा बनैत छै दालि भात चोखा अच्छा लागैत छै जकरासँ कि बहुत अच्छा भिण्डीके सब्जी भी बनबैत छै तऽ रोटीमे भिण्डीके सब्जी अच्छा लागैत छै आओर परोठामे भी अच्छा लगैत छै आओर किछु सेवइ रोटी भी कभी काल बनाए दैत छै जेकि बहुत पसन्द आबैत छै किछु मेहमानसभ भी आबैत छै तऽ दिक्कत नहि होइत छै अपन भैंस लागैत छै तऽ दूध खीर पूरी कभी कभी बनि जाइत छै किछु खोआ बनि जाइत छै आ आ दूधके तऽ छेना छानि कऽ रसगुल्ला बनाबैत छियै जेकि खाइमे मजेदार आबैत छै अपना पर्सनल दूधके गाय छै बहुत अच्छा बनैत छै आ सप्ताहमे तऽ दू बार खीर तीर बनि जाइत छै जेकि बहुत अच्छा खाइमे लागैत छै पसन्द आबैत छै आओर लिट्टी चोखा कभी कभी बाहरमे खाइत छियै आओर अच्छा लगैत छै आओर पूर्णियाँके तऽ लिट्टी चोखा तऽ फेमस छै आ पटना बिहारके तऽ बाते छोड़ियै